आङो आसामनि जारिमिननि सोमोन्दै बांद्राय मिनथियाब्लाबो आङो सासे बर' जानानै बर' हारिनि जेनाखि आसामनि थागिबि जानानै बर' हारिनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिगौ जोङो बर' हारिया जेनाखि इरागदाव राजानिफ्राय लानानै बर' हारिया हारिमु दानाय लुनाय बेफोरो गोबां बर' हारिनियाव दङमोन जेरै बै समनिफ्राय बर' हारिया गोबां गुबुन हारिफोरजों गोबां नाख्रेबजादोंमोन एबा मुगैजादोंमोन जेरै साहा दखानफ्राव बर'फोरा साहाफोर लोङोब्ला बर' हारिनि जेनिखि साहा लोंनाय काप खुरैफोरखौ सुनानै सुयोमोन एबा गारहरोमोन होननानै जों खोनानो मोनो दा बर' हारिखौ सासे गुबुन हारिनि मानसिफोरा बर' हारिफोरखौ सासे दाव अमा फिसिनानै जाग्रा हारि होननानै मुगैयोमोन बेफोर बेफोरबायदिनो बर' हारिया गोबां सैज्यनानै थानांगौ जादोंमोन आरो बर' हारिया गाव गावनि राव लिरनाय राव गैयामोन बेंगलि एसामिस बायदिखौसो फरायनांगौ जायोमोन बर' हारिफ्रा दा बेफोरखौ नायनानैनो बर' हारियाव जेनाखि बर' हारिया हाग्रायाव थानानै गोबां सरकारजों एबा जुजिनांगौ जानानै फैदोंमोन जायनि जाउनाव जुजियै जुजियै बर' हारिया जेब्ला टु थावजेन थ्रि मायथाइनि दस फेब्रुवारियाव जोंनि इण्डियान सरकारजों मोनसे गोरोबथा जादोंमोन जाय बि टि सि एकर्ड होननानै जों मिथिनो मोनो बेफोरनि गेजेरजों जानायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया दिनै एसेब्लाबो बर' हारिया जौगानाय मोनसे परिबेस जानानै फैदों एबा जाफैदों दा बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो गोबां जेंना जेंसिजों एबा जुजिनांगौ जानानै फैदों बर' हारिया दिनै दिनै एसे जौगानाय फैदोंब्लाबो दिनै बि टि सि गोरोबथानि गोरोबथानि गेजेरजों एसे जौगानाय फैदों बेनिफ्राय उनाव बर' हारिया आरो नाजायै नाजायै गोरों गोरा जानानै नाजायै नाजायै जों नाजानायनि गेजेरजों दिनै जेनेखि बि टि आर गोरोबथा जादों जेनेखि टुथावजेन टुइनटि नैरोजा नैजि मायथाइयाव जेनेखि बि टि आर गोरोबथा जादों बेफोरनि गेजेरजों बर' हारिया दिनै जौगानायनि मोनसे हारि होननानै दिनै मिथिजादों एबा दिनै गुबुन गुबुन जायगाफोराव बर' हारिखौबो दिनै मिथिनांगौ जानानै फैदों दा बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनै सैज्य खालामनानै दिनैनि दिनाव मोनसे मोजां परिबेसजों फैदों दा बर' हारिया गोरों गोरा जाबाय एबा बुजिनो गोरों जाबाय दिनै हाबाय दिनै बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिनि जेनेखि आइजोफोर माहारिफोर दिनै गोबां गोबां दिनै दानाय लुनायाव दिनै बर' हारिनि जिनेखि आइजोफोरा दानाय लुनायफ्राव गोबां आखा फाखा जेरै दख'ना गामसा आरनाय बेफोरबायदियाव जेरै आखा फाखा जेरै दावराय मोख्रेब जेरै बेसर आगर फारौ आगर बेफोरबायदि दानाय लुनायाव गोबां आखा फाखा आरो बर' हारिया गोदो गोदाय जेनेखि बर' हारिनि बिर जोहोलावफोरखौ जेनेखि दावहाफ्राव थाङोब्ला बिसोरनो हरसेयावनो आर'नाय दानानै जानजि खाफ्रानो थाखाय बिथांमोननो हरनाय जायोमोन थिग बेफोर बायदिनो दिनैनि समा बर' हारिया दिनै

जुजियै जुजियै दिनै मोनसे मोजां थाखो मोनसे गोजौ थाखोयाव फैदों दिनै बर' हारिया दिनै दिनै मोनसे जौगानाय हारि जानानै फैदों आरो दिनै बर' हारिखौ दिनै जोंनि इण्डियान यावनो दिनै मिथिनांगौ जानानै फैदों बिनोसै बर'नि हारि बिनोसै बर' हारिनि हिस्टरि या एबा जारिमिना